ہیلو میں ایک واشنگ مشین لے لے کے آئی تھی آپ کے پاس سے واشنگ مشین تو بہت اچھی تھی لگاتے ہی اچھا چلا ڈرائر بھی اچھا چلا سب کپڑے اچھے صاف دھلے کرے ہماری کام والی بہت تعریف کری اچھا ہے بول کے اچّھا تھا ہے تھوڑی دیر میں خراب بھی ہو گئی ایسا کیسا نئی مشین لاتے ہی ایسا خراب ہو جاتی ایک دم شاٹ ہوا خراب ہو گئی ایک دم ڈرایر بھی نہیں آ رہا اب اتنے پیسے ڈال کے لے لے کے آئے ایسا ایسی نئی مشین خریدے تو ایسی ملتی کیا آپ کے پاس سے بھروسہ کر کے لیے ہم پہلے تو تھوڑی دیر اچھی چلی خوش ہو گئے ہم اچّھا دھلا اچھا ڈرایر میں اچھے کپڑے سکھے سَب ہوا بول کے اور تھوڑی دیر میں آنچ ہو کے ایک دم شاٹ ہوا شاٹ ہو کے خراب ہو گئی مشین